आं गोबां समनिफ्राइनो आंनि मोखाङाव फनस हवाट बिउथि बाहाय बोगासिनो दं फनस हवाट बिउथि क्रिमखौ दिहुननाय मायथाया जिडाइनजौ बाजिद' माइथायनि मोन बे समाव दिहुन्नाय क्रिमा दिनैसिमबो गोबां सुबुंआनो बाहाय बोदों जायखौ खोननानै आंबो बाहायनो साननानै नैरोजा जिइन माइथाइनिफ्राय बाहाय बोदों दिनैसिम आं बेखौ बाहायनायाव जेबो साइद इपेक मोनोखै जाय क्रिमखौ मानसिफ्रा बुंदोंमोन साइद इपेक दं दाबाहाय नाथाय आं बेफोर बायदि जेबो मोनोखै बेखौ बाहायनानै आं आंनि मोखांआव थानाय माखासे दागो फोरखौ खारनायसो मोनदों आरो आंनि मोखांआ ग्ल'बो फैदों दिनैसिम आं बे क्रिमखौ बाहायनाया द' बोसोरानो जालाय लांसै दिनैसिम जेबो फ्रब्लेमखौनो मोनफेराखै जायनि थाखाय आं पनस हवाट बिउटि क्रिमखौ सेनसिथिब स्किनफोरनि थाखाय मोजां होननानै सानना लायो मानोना आंनि स्किना गोबां सेनसेटिब आंनि मोखांआव जेबो क्रिम एबा फ्रदाकफ्रानो एदजास जानो नागेरा जायनि थाखाय आं नागिरै नागिरै नैरोजा जिडाइन माइथाइआव बे क्रिमखौ मोननानै बाहायदोंमोन दिनैसिम आं बे क्रिमखौ बाहायनायाव जेबो उसिबिदाखौ मोनाखिसै आरो बे क्रिमा जोबोद मोजां होननानै आं फोरमायनो सानदों बे क्रिमआव जेबो साइट इपेक गैया आरो क्रिमखौ बाहायोब्ला गोबाव सम बाहायबाय थाब्ला नोंनि मोखांनि दागोफोराबो खारलांगोन लासै लासै आरो मोखांआव ग्ल' फैनो हमगोन आं आंनि बाहायनायाव मोननाय मुलाम्फाखौ बेखौनो होन्नानै सानना लायो बे सेनसेतिब स्किनाव बाहाय जानाय फनस हवाट बिउथिया मोनसे क्रिम महरै आंनि थाखाय गनाय जाथाव